हमरा हम जे चलबै छी हमरा पास पल्सर एक सए पच्चीस सीसी बाइक छै

ई बहुत बढ़िऑं बाइक होइ छै अकर जे छै गियर पाँच गियर लागै छै एक आगू चार पीछू आओर बहुत अच्छा बाइक होइ छै पल्सर एक सए पचीस सीसी जेकि हम यूज करै छी आओर एकरामे जे छै दुइ आदमी सफर कैरि सकैत छियै बढ़िऑं सऽ डबल सीटर गाड़ी छै आओर हम आइ बतबै लए जाइ छी बाइक सऽ सड़क पर कोन प्रकार सऽ सफर करबा चाही आइ हम बताबै छी की आइकाल्हि बाइक सऽ सफर करै छै सए स्पीडमे एक सए बीसके स्पीडमे डेढ़ सए कए स्पीडमे जादा स्पीडके कारण सऽ दुर्घटना भऽ जाइ छै एक्सीडेन्ट भऽ जाइ छै तऽ क्षतिग्रस्त जादा भऽ जाइ छै तैॅं एहि कारण सऽ जे छै बाइक के स्लो चलाना चाहिये अपने सबके दिक्कत स्पीड जादा चलबैके बाद काफी दुर्घटना सऽ करए पड़ै छै एहि कारण सऽ जे छै बाइक सबके स्लो चलाना चाही हमरा सबके आओर अपन जिन्दगीके जे छै सम्हारि कऽ रखना चाही आओर हम बतबै छियै आइ हम सफर करै रहियै बहुत दूर सऽ ट्रेबल करै रहियै हम्मे पट पूर्णियाँ सऽ आबैत छलियै कोनो हमर बाइकमे जे छै थोड़ा गड़बड़ी भऽ गेलै एकर कारण सऽ जे छै हमर बाइक हमरा यहीँ रुकए पड़लै आओर यहाँ से आगू नहि बढ़ि सकलियै आओर हम मिस्त्रीके पास अपन बाइक दैलए रहियै दैलए रहियै ठीक भेलै आओर गियर प्रॉब्लम हमरा बाइकमे भए गेलै जेकि मिस्त्रीके देलियै की कहै छै तऽ ठीक भऽ रहल छै हमर बाइकमे ओ गियरके समस्या भऽ गेल छै गियर फऽसए लागलै रहए आओर जे छै ओ ठीक होइ लए देलियैया आब ठीक भऽ रहल छै कतेक खर्चा होइ छै देखै छियै तऽ हमरा खर्चा बता देल गेलैया कि पाॅंच सए रुपैआ तोरा गियरमे लगतऽ पाॅंच सए छत्तीस रुपैआ तऽ हम्मे ओकरा कहि रहल छियै किछु डिस्काउंट कैरिके बोलऽ तऽ ओ कहि रहल छै कि नहि पाॅंच सए छत्तीस भेलै पाॅंच सए तीस दहऽ छओ रुपैआ कम कैरि रहल छै लेकिन हम्मे कैहि रहल छियै नहि ओतेक नहि दऽ सकबऽ कम करऽ तऽ देखै छियै की कहै छै तऽ पाॅंच सए रुपैआ पर तैयार भेलैया हम कहि देने छियै लगाय दहऽ ठीक भऽ गेल छै गाड़ी आओर जे छै देखऽ हमरा सबके जे छै अपना सबके जेतना भी सफर करै छियै गाड़ी घोड़ा सऽ जे भी छै बाइक सऽ कार सऽ स्कार्पियो सऽ सब किछुके निर्धारित समय लऽ कऽ चलए पड़तै बढ़िऑं सऽ अपन सुरक्षा सऽ चलए पड़तै तऽ एहि कारण सऽ जे छै गाड़ी घोड़ाके कारण हजार पाॅंच सए दुइ सए पाॅंछ सए पाॅकिटमे लऽ कऽ चलए पड़तै कखनी की दिक्कत कखनी की समस्या भऽ सकै छै एहि कारण सऽ जे छै गाड़ी पर जखनी अपना सब ट्रेबल करै छियै तऽ पाॅंच सए हजार रुपैया लए कए चलए पड़तै कभी भी धोका दऽ सकै छै तऽ इएह सब कारण छै की बाइक तऽ चलू बढ़िऑं से चलू सेफ चलू सेभ रहबै